हैलो हां जी मैडम जी के हाल ऐ तुं'दा बस ठीक ठाक मोनिका होर बोला दियां न हां जी में कमला बोला नी आं साढ़े घर न ब्याह् जुड़े दा ऐ ते असें ना ओह् करना ऐ ब्याह् आस्तै पूरी ओह् करनी ऐ सजावट करनी ऐ थुआढ़े कोल थुआढ़ा नंबर थ्होएआ हा कि तुस सजालट दा पूरा ओह् करदे ओह् ते टेंडर शैंडर तुसें गी दिन्ने आं महां ते केह् रक्खे दे न तुसें चार्ज बगैरा असें बस ऐ रेही गेआ कोई म्हीने पंदरें दिनें ब्याह् ऐ लेकिन थोह्ड़े दिन पैह्लें फुल्ल सारे असली फुल्ल लाने न सारे हां नकली हां हां जी हां जी हां नेईं ओह् फ्ही तुसें करियै लाने ना भांत संभाते गै लाने ना इक्कै फुल्लै कन्नै गै थोह्ड़ी करनी थोह्ड़े रंग बक्खरे बक्खरे बी लब्भने चाहिदे न हां अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ते थुआढ़े चार्जेस केह् केह् न पंज ज्हार रपेआ पूरी अच्छा अच्छा ठीक ऐ तुस में अड्रैस तुसेंगी अपने फोनै उप्परा भेजी उड़गी ते तुस पुज्जी आइयै ते असेंगी इक देई उड़ेओ अपना थोह्ड़ा अपना सनाई उड़ेओ इयां इयां करना